हमारे राज्य राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने व प्रमोट करने के लिए हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि हिंदी भाषा यहाँ की राज्य भाषा है जो सभी के समझ में आसानी से आती है वह हमारी राज्य भाषा होने के कारण सारे जो सरकारी काम काज है वो हिंदी में ही होते हैं इस लिए हिंदी के द्वारा सांस्कृतिक विरासत को प्रमोट किया जा सकता है